ठीक है और ऐसे ही मेरे बहुत सारे एक्सपीरिएन्स हैं अपने स्टूडेन्ट अपने स्कूल में स्कूल में बहुत अच्छा लगता है और स्कूल में जब मैं टू क्लास टू में थी अपने डान्स ग्रुप की लीडर बनी थी मैंने सबको सिखाया था एक अलग फ़ॉर्म सिखाया था उसके बाद सबको एक एक एक ड्रेस हमने प्रोवाइड किया गया था जिसमें सबलोग एक जैसे सबलोग एक जैसा ही वह पहने हुए थे सब इतने यूनिक लग रहे थे सब इतने अच्छे लग रहे थे उस टाइम के बाद फिर उसी समय से मेरे बहुत से दोस्त वग़ैरह बने और फिर जब मैं क्लास टू के रिपब्लिक डे पर डान्स कर रही थी तब मैने हिपहॉप किया था उस टाइम तो मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था फिर जब मैं ऐसे धीरे धीरे क्लास बढ़ती रही मैं सभी जगह पार्टिसिपेट करती गई और फिर मुझे एक मौक़ा मिला क्लास फिफ़्थ में मुझे पर छब्बीस जनवरी पर स्टेडियम में डान्स करने का एक वहाँ पर आई ए एस आई एफ़ एस और भी बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे जो मेरे डान्स को देखे मुझे अवॉर्ड दिया मुझे प्रोत्साहित किया मुझे एक अच्छा मोटिवेट किया आप बहुत आगे जा सकते हो वह मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे एक स्कूल में भी ऐसे बहुत सारे फ़न्क्शन्स और समारोह में भाग लेती रहती हूँ जिससे मुझे अवॉर्ड वग़ैरह मिलता रहता है बहुत अच्छा लगता है मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा एक्सपीरिएन्स बहुत अच्छे रहे फिर धीरे धीरे मैं एनुअल फ़न्क्शन्स में या और भी जगहों पर ऐसे पार्टिसिपेट करती रही अपने स्कूल में मुझे बहुत सारे एक्सपीरिएन्स मिले एट्थ क्लास में मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरिएन्स था क्योंकि मैं एट्थ में थी और मैं अपने एक सीनियर ग्रुप को सीनियर के बच्चों को ग्रुप को मैंने आर्मी फ़ॉर्म सिखाया था जोकि एक अभिनेता नेताओं के ग्रुप ने वह देखा था नेताओं के सामने भी रिप्रेजेन्ट किया गया था वह डान्स जो कि मैंने सिखाया था और मुझे वह बहुत अच्छा लगा था मेरे स्कूल के ही बच्चे थे वह सीनियर्स थे और उनके साथ मैंने उनको सिखाया उनको एक नया फ़ॉर्म बताया और उनको एक अच्छे से ड्रेसअप किया एक आर्मी का पूरा फ़ॉर्म दिखाया एक आर्मी मैन की जो लाइफ़ होती है उस चीज़ के बारे में मैंने शुरू से लेकर अन्त तक सिखाया था उनको उनकी सारी ड्रेसेज़ बिल्कुल आर्मी वाली मैंने की थी एक अच्छा सा प्रॉप वग़ैरह सब मैंने यूज़ किया था और वह मेरा एक्सपीरिएन्स बहुत अच्छा था और वह मेरे सीनिअर्स भी बहुत अच्छे थे आज भी मुझसे बातें करते हैं वह सीनियर्स अपनी अपनी जगहों पर हैं ना सीखते हैं और मुझे एक अलग अनुभव अलग एक विचार मिलता है फिर मैंने अपना स्कूल चेन्ज कर दिया मैंने नाइन्थ में गई तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे एक्सपीरिएन्स मिले मेरे नाइन्थ में ही लॉक़डाउन लग गया था जिससे मैंने अपना डान्स बिल्कुल रोक दिया था लेकिन मैं डान्स को छोड़ सकती हूँ और डान्स मुझे नहीं सो छोड़ सकता वह वाला अनुभव हुआ फिर मैंने ऑनलाइन भी हर जगह सीखा ऑनलाइन देखना शुरू किया यूट्यूब पर लाइव आता था उसपर मैंने देखा और सीखा बहुत सारे बड़े बड़े जो डान्सर हैं कोरियोग्राफ़र हैं उन्होंने एक लाइव सेशन देना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने फिर मुझे सी मतलब अलग अलग डेट पर टाइम पर उन्होंने मुझे सिखाया बहुत अच्छा लगा फिर नाइन्थ के बाद मैंने जब टेन्थ में मूवऑन हुई तो उस टाइम पर लॉक़डाउन नहीं था तो मैं टेन्थ में थी और मैं एक अलग मतलब एनुअल फन्क्शन जहाँ पर मैं दिल्ली में थी वहाँ पर एनुअल फन्क्शन था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने मेरा सोलो डान्स था फिर मेरा ग्रुप भी डान्स था मैंने सबको सिखाया भी था मैंने खुद भी सीखा था सबका ड्रेसअप सबका मेक़अप सबका हेयरस्टाइल वह क्लासिकल फ़ॉर्म्स सबकुछ बहुत अच्छा लगा मुझे फिर जब मैं एलेवेन्थ में आई तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरिएन्स था मैं एलेवेन्थ में दिल्ली में पढ़ती थी और मेरा स्कूल गंगा इन्टरनेशनल स्कूल जोकि गया था मेरे स्कूल को लेकर ज़ोनल इन्टरनेशनल गंगा इन्टरनेशनल स्कूल एक ज़ोनल ग्रुप गया था जहाँ में हमने कर्नाटक के एक फ़ॉर्म को रिप्रेजेन्ट किया था और वहाँ पर हमने अपने सिर पर मटका लेकर और काँवड़ लेकर हमने डान्स किया था वह बहुत यूनिक एक्सपीरिएन्स था हमारा हम उस काँवड़ से हमें बहुत चोटें लगती थीं हम बिल्कुल इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे बारह बारह चौदह चौदह घण्टे लेकिन ऐसा लगता ही नहीं था कि हम जीत पाएँगे यह हमें बहुत अलग लगता था डरते थे इस चीज़ से हम ज़ोनल में गए हम ज़ोनल में फर्स्ट आए थे पहली बार मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा ग्रुप फ़र्स्ट आया है हम बिल्कुल रोने लग गए थे उस टाइम पर और ज़ोनल के बाद हमारा जो फ़र्स्ट आया था फिर हम इन्टर ज़ोनल गए इन्टर ज़ोनल में भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरिएन्स था हमारे रिर पर मटका था हमारा फुल मेक़अप बिल्कुल कर्नाटक वाला बिल्कुल एकदम ड्रेसअप धोती टाइप में था ब्लाउज थी चुन्नी थी ऐसे माथापट्टी इयर रिंग्स सबकुछ था इतना सब सुन्दर लग रहा था और हमने काँवड़ भी खुद से ही सजाया था खुद से बनाया था हम मटका भी अपने घर से ले गए सजाया उसको सबकुछ किया फिर मटके के बाद हम जो इन्टर ज़ोनल गये इन्टर ज़ोनल में भी हमारा फर्स्ट रैंक आया हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जानेवाले थे और दिल्ली में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाओ तो एक अलग एक्सपीरिएन्स होता था क्योंकि मैंने अपने स्टेडियम में एक ऐसे ऐसे बहुत सारे सोलो परफॉर्मेन्स किए थे तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था लेकिन फ़र्स्ट टाइम मेरा ग्रुप मेरा जो डान्स फ़ॉर्म था कर्नाटक वाला वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गया था तो वह बहुत अच्छा एक अलग एक्सपीरिएन्स था उस टाइम पर लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर हमारा मोरल तो डाउन नहीं हुआ लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी की वज़ह से हम वहाँ पर सेकेण्ड आ गए और हम नेशनल लेवल पर जाते जाते छँट गए लेकिन हमारा ग्रुप हमारा एक अलग डान्स फ़ॉर्म जो कि वहाँ के लोगों को एक छाप छोड़ गया वहाँ के मन में एक हो गया कि हाँ गंगा इन्टरनेशनल स्कूल वाले बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं हमने वह कर्नाटक फार्म किया था जाकर वहाँ पर वहाँ के सी एम ने भी हमें ट्विटर पर दिया कमेन्ट अपना दिया था हमें टैग किया था हमें बहुत अच्छा लगा था हमारा स्कूल इतना अच्छा लग जा रहा है तो डान्स पर और स्कूल के डान्स पर मुझे बहुत अलग एक्सपीरिएन्स मिले हैं अलग अनुभव मिले हैं मैं इस बहुत अलग मुझे रिप्रेजेन्ट और एक अलग जगह पर लाकर खड़ा किया स्कूल ने बहुत अच्छा डान्स फ़ॉर्म गया है मेरा अच्छा था एक्सपीरिएन्स भी अच्छा था स्कूल के समारोह में भाग लेने का